आङो दावबायारिफोरजों रायज्लायनो मोजां मोनो मानोना जोंनि जेराव आं जोनोम जायगा बेयावहाय गोबां सुबुंफ्रा दावबायनो फैयो जेरै जोङो गोजान गोजान जायगायावहाय दावबायहैयो बेफोरबायदिनो जोंनि जायगायावबो जोंनि जायगाखौ मोजां मोननानै बिसोरबो दावबायनो फैयो बिसोरजों आङो रायज्लायनो मोजां मोनो मानोना बिसोरो जोबोद मोजां रायज्लायो आरो जोंनि आथिखालाव मा जादों मा जायाखै बेफोरनि बागैबो रायज्लायनानै जों बिसोरनो खोन्थानो हायो आरो गियान मोननो हायो बिसोरजों रायज्लायनानै आङो गोबां गियान बांनाय मोननो हागोन आरो ना मानोना बिनि रोंनायखौ आङो सोंनानै लानो हागोन आरो बिसोरबो आंजों रायज्लायनानैहाय माबायदि मोन्दों बेफोरबायदिखौ मिन्थिनो हागोन बेफोरनोसै आरो ना